पोल्ट्री व्यवसाय में लोगों के सामने कुछ समान चुनौतियाँ यह आती है जब गर्मी आता है तो टेम्परेचर अधिक होता है और जब ठंडी आता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है टेम्परेचर को सामान्य रखना ही सबसे बड़ी समस्या है सामान्य हम कैसे रख सकते हैं जब गर्मी आता है तो हम पंखा कूलर को लगाकर तापमान को बराबर कर सकते हैं और जब ठंडी आता है तो हमें कुछ ऐसे वस्तु रखना पड़ेगा जिससे हीटर हो गया जैसे हीटर लगाकर हम तापमान को बराबर कर सकते हैं अगर अधिक तापमान हो जाता है तो हमारे पशुओं मरने लगते हैं और कम हो जाता है तो इसमें भी मृत्यु होने लगती है अगर मैं कुछ दिनों के लिए दूर जाता हूँ तो मेरे जानवर की देखभाल मेरा बड़ा लड़का जोकि बहुत ही होशियार है और इस काम को किया हुआ है उसको इस काम को सीखे एक दो साल भी हो गए हैं और मेरे साथ लगातार करता रहता है अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो वह उन जानवरों को अच्छे से देखभाल कर सकता है और एक बार बुरी घटना यह आ गया था कि दो साल पहले जब लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस के वजह से तब हमारे पशु जानवर बहोत ही बहुत ही अधिक मृत्यु हुआ था जानवरों का और बहुत ही उस टाइम पे ना कहीं आना जाना था सिर्फ़ घर में रहना था पूरा सम्पूर्ण लॉकडाउन लग चुका था